जोङो मोसौ फिसियो दाव फिसियो अमा फिसियो लोगोसे जों बुहुत आदर खालामनांगौ जायो अमा दावखौथ' जोङो सानदुंआव दोननो हाया जोङो सायहायाव दोननांगौ बा न'आव दोननांगौ बुहुथ मुलि दावालि होनांगौ जोङो मोसौ फिसा मोसौफोर जोङो बेमारफोर जायोबा जों बिसोरखौ मुलि होनांगौ गासिबो जोथोन खालामनांगौ जोङो अनेक जोथोन लायो दाव अमाखौबो जोङो बिसोर बेमार जायोब्ला जोङो बिसोरखौ अनेकबार जोङो मुलि बायनानै बिसोरखौ जोङो जाहोनांगौ बा आदारजों लगायनानै बिनिफ्राय माने जोङो बिसोरखौ बुहुत आदर खालामनाङो आदर खालामनानै जों दाव अमा फिसिनानै जायो आरो दाव अमा फिसिनानै जायो जों दाव अमाखौनो लायाबा जोंहा उफाय गैया जोंनि संसारा दाव अमा मोसौ मोसा फिसियाबानो खामानि गैया जोंहा दिनै संसारानो दाव अमा फिसिबासो जोङो संसारखौ बिखौनो फाननानै बिजोंनो जोङो गाननाय जोमनायबो गानगोन बेजोंनो जानाय लोंनाय माइरं खुनखान थाव इटादि संख्रि बानलु मैगं थाइगं जों बायनानै जायो ओमफ्राय जोङो सानसे बे जोङो दाव अमा फिसियालासेनो जोङो बे संसाराव थांनानै थानो हानाय नङा आरो बेमारबो जायो अनेक बेमार जायो बेमारावबो माखासे थैनानै थाङो जों जथ्न' खालामबाबो हाया बुहुत जथ्न' खालामनांगौ जायो मुलि दावालि बायनानै जोङो फोथांनांगौबो जायो फेदेरनानै जोङो फानो फैसा मोनो एसे एनै बेजोंनो जोङो गाननाय जोमनाय अनेक जानाय लोंनाय बेजोंनो सोलिनांगौ जायो आरो ओमफ्राय दा मा खालामनो संसारानो बिदिनो जाहैबाय अनेक दाम जाबाय माइरं दैरं मैगं थाइगंआबो बुहुत दाम जाबाय दिनै कफिफ्रानो फनसास थाखा केजि थमेथ'फ्रानो सल्लिस थाखा आरो आलुफ्रा दा गोरलैआथ' फनसासनि खम गैया थाव गुबैआबो अनेक दाम थाव गुबैआबो लिटारावनो दुइस' गाहाम बा एक्स' नोबबै गाहाम बिदिनो हालदै एक्स'ग्रामआवनो फनसास थाखा गाहाम जालांबाय मा खालामनो जोङो बिदोंनो सोलिनांगौ जायो मानसियाबो औ अमा फिसियो दाव फिसियो गिदिर गिदिर फिसियो जोङो मोसौबो फिसियो मोसौआ दङ अनेक जोङो बेखौनो थांलाय फैलाय आदर खालामो गांसो हाना होयो नाना रखम दै दै दौनांगौ दै दौवाब्ला मोसौआ मालाय बोरै थांना थानो बे थांनानै थानो थाखाय गांसो हाना होयो जोङो गांसोआथ' दा गैखाला आरो सानदुंआव सानदुंआव थायो मोसौआ अनेक जोङो सायायाव दोननांगौ जायो समायाव मालाबा अखा हागोन गलियावबो दोननांगौ जायो दसेनि थाखाय अनेक लांलाय लाबोलाय खाला खाव'नलाय बा गांसो हाना होलाय दंफां दालाय माबा दालाय दानना होयो जायो बेफोरजोंनो मोसौखौ जोङो फिसिनानै आदर खालामो अखा हाब्ला दाव अमानि आदार अनेक बायनानै जों होयो आदारखौ